असांजे भारत में घणईं भाषाऊं आहिनि पर हुन खां पोइ त सभिनी भाषाउनि में को न को लाॻापो आहे मूंखे यादि आहे की हिकु दफ़ो असांजे स्कूल में फंक्शन हुओ त हुन में मां गुजराती गरबो कयो हुओ हुन में मुंहिंजा कुझु गुजराती साहिड़ियूं हुयूं ऐं कुझु ॿीं भाषा जा पर जॾहिं असां डांडिया जी प्रैक्टिस कंदा हुआसीं त असां हुन में ई रंगजी वेंदा हुआसीं पोइ असांखे थोरो थोरो गुजराती ॻाल्हाइण बि अची वियो ऐं असांखे गुजराती खाधा बि वरण लॻा वणण लॻा